जे इन्सानसभ जे छै हुनकरा जीवनमे खेलके बहुत अहम भूमिका छै काहेके लेल जे खेलसभ जे खेलैत छै तऽ हुनकर सभके शरीरसभ जे रहैत छै एकदम फिट रहैत छै तन्दुरुस्त रहैत छै आओर स्वस्थ भी रहैत छै एहिले खेल हरेक इन्सानके जीवनमे मतलब चाही अब यहाँपर भऽ गेलै जे क्रिकेटे भए गेलै तऽ बहुत आदमीसभ जे सुबह सुबह जे क्रिकेट खेलैत छै हुनकरासभके देखलियै एकदम फुर्तीला रहैत छै तनिक भी ओकरा सभके देहमे न आलसी छै ताहि लेल इन्सानके खेलके अपना जीवनमे अपनाबएके चाही जैसे हो गेलै फुटबॉल वगैरह भए गेलै तऽ फुटबॉलके यहाँपर तऽ ग्राउण्ड छै लेकिन हुन ओकर ग्राउण्डके जो देख रेख करैवला है तऽ कोइ हैए नहि तऽ ग्राउण्डमे अइसे ही पानि वानि लागल छै ओकर देखरेख करैवला रहतियै ग्राउण्डके अच्छा से रहतियै बनल बच्चासभके खेलैतियै ओहिमे बच्चासभके जे चयन होइतियै चयन होलाके बाद ओकरासभके नियम बतैतियै तब न बच्चासभ आगे जैतियै डिस्ट्रिक्ट लेवलपर चाहे स्टेट लेवलपर तऽ बच्चा नाम रोशन करतियै एहिसँ रोना रोनाल्डो जी भए गेलखिन तऽ ओसभ तऽ कन्ट्री लेवलपर नाम रोशन करबे करैत छै तऽ यहाँसँ जे चुनैतियै बच्चासभ ओकरो नाम रोशन होइतियै तऽ क्रिकेटके जे हल्का फल्का जे दे देले हइ सुविधा आ ओहिके बाद जे न क्रिकेटके ओहिके बाद न फुटबॉलके देल हइ न हॉकीके देल हइ हॉकी तऽ हम देखबे नहि करैत छी ककरो खेलय अबैत छै न चेस खेलय अबैत छै एहि सभके सुविधा जे लैतियै सरकारसभ तऽ बड़ी चिक्कन रहलैए एहि सभके सुविधासँ न दिमाग भी बढ़ै छै आओर दिमाग दिमाग सन्तुलित रहै छै आओर कोइ बिमारी भी न होइ छै काहेके लेल खेलसभसँ जो ब्लड प्रेशर वगैरह जे ईसभ जे रहै छै ईसभ सभ खतम हो जाइ छै बच्चासभ जे खेलै छै जे हुनकरसभके हड्डी मजबूत होइ छै आओर देहमे भी ताकत अबै छै आओर फुर्तीला भी बनै छै तऽ इन्सानके जीवनमे न खेल बहुत अहम भूमिका छै तऽ ओकरा आबैके लेल सरकारके कोइ न कोइ पहल तऽ चाही बच्चासभ तऽ खेलय चाहबे करै छै एना थोड़े न हइ कि बच्चासभ यहाँसँ जे फुटबॉलमे चयन करतियै तऽ बच्चासभ तऽ आगे जा कऽ तऽ नाम रोशन करबे करतियै तब पहिले होइके चाही कि डिस्ट्रिक्ट लेवलपर चाहे स्टेट लेवलपर ओकरा चयन होइतियै ओहिके बाद आगे तक जइतियै ताकि हर ओहि देखलासँ बच्चासभ आगे भी बढ़तियै आओर ओकरासभके रोजगार भी मिल जैतियै